मां जेको शैम्पू घुरायो आहे ॾाढो सुठो निकितो मुंहिंजा वार हुन सां जाम मस्तु थी विया अथव ऐं उहो वारनि में वधाव बि थो डिए हेॾा मुंहिंजा वार चमकीला थी विया अथव हिलंदर मिलंदर वार था लॻनि